साढ़ी जेह्की डोगरी भाशा ऐ असेंगी बड़ी गै न्हाड़े जेह्के मतलव फायदे न जियां हून असें किश बोलने गी किश सिक्खना नी पौंदा अगर असैं हिन्दी बोलनी होऐ जां इगलिश बोलनी होऐ ओह्दे आस्तै अ सैं केह् करनां पौंदा कि असैं नोहाड़ियैं मतलव कलासैं जाना पौंदा असेंगी सिक्खना पौंदा असेंगी सखाओ मतलव कि असैं कुसै गी इंगलिश बिच्च एह् बी पुछना होग केह् ते असैं ओह्दा बा मतलव पैह्लें सिक्खनां पौंना कि केह् असैं इंगलिश च कियां बोलना ते डोगरी साढ़ै मूहैं चा निकली गै जानी भामें मतलव बड़े आसान तरीके कन्नै निकली जानी ऐ असैं कुसै कोला दा ना सिक्खनें दी जरूरत पौनी जिसलै इक बारी असैं इसगी सुनी ओड़ेआ नी नां असैं इसी सकाने दी जरूरत पौनी ते नां कुसै कोला दा पुछने दी जरूरत पौनी कि इसी कियां बोलदे कि के एह् साढ़ी इक भाशा गै ऐसी ऐ कि अस इसी बिना सिक्खै बोल्ली सकने आं ते इसी मतलव बोलना इन्ना आसान ऐ कि एह्दै गित्तै श्ब्द जियां अंग्रेजी दे शब्द होंदे ओह् बड़े मुश्कल होंदे अस बोली नी पांदे पर डोगरी इक ऐसी चीज ऐ इसी बोलना अस मतलव अस कुत्थें इसी अस गाई बी सकने आं बोली बी सकने आं